हॅलो कोण उलयता हय हय हांव रेखा उलयतां कित्या उलयतां किद्या फोन केल्लो आं हय हय हय रोयता आमी भेणे रोयता तांबडी भाजी रोयता गोसाळी रोयता जायते एपार रोयता आमी सांगा तुमचो कितें आं

आं हा हा मागी तन्नें आसत न्ही तन्नें आसात तन्नें काडशीत जाल्यार बरी जाता भाजीय बरी जाता सगळें बरें जाता हय हुमणाकय घालून खावपा मेयटा हय हय हय चड जालें म्हणटगीर आमी तें मार्केटाक घेवन विकपाक वयता विकपा हय

सांगपा म्हणल्यार बिंयो न्ही तुमी एग्रीकल्चरान घेयात बिंयो बी मॅनेजर्स कसल्योय बिंयो मेळटा आमचे कडेन न्ही सद्द्या बीं ना चड ना तेका लागोन तुमी एग्रीकल्चरां वचून बिंयो कलेक्ट करा न्ही थंय तुमकां जाय तसल्यो सात पानी म्हणून आसा जायते दोन तीन तरांचे भेंणे आसा तेंचे कसल्योय बिंयो सांगल्यार दिता ते मडगांव एग्रीकल्चरा हय हय भेंणे सात पानी म्हणटा ते आं गांवटी गांवटी सात पानी म्हणटा पय न्ही ते सात पानां आसत लागता ते बरे व्हडले जाता धवेशे आनी मागीर ते ग्रिनी आसता बरें

तुमी हय आं भरपूर खप आसा गांवटी भाजे गांवटी हेका न्ही भरपूर खप आसा तुमी भेणेच न्ही कितेंय तांबडी भाजी मुळो बिळो सगळें कितेंय घालपा मेयटा रोवपा मेयटा तुमी भेंणे जाल्यार भेंणेच रोवपा मेयटा आं हय हय आतां एक धा घातले न्हू चुडे पन्नास रुपयान चुडी दिली आनी ते गांवटी म्हणटगीर रोकडेच बाजारान खप आसा तेंकां रोकडें भरता लोक आनी तुका अशें बाजाराक वचपा जाय अशें ना रस्त्यार सुद्दां घेवन बसलें न्ही रस्त्यार येता वयतलो लोक गाडयांनी थामोन रोकडे घेता हय हय अवश्य रोया भरपूर हें आसा आपल्या आपल्याक हां बरें आपल्याकय खावपा मेयटा आनी एक पाकय मेयटा चार पयशेय जाता

बरें तर आं बरें थँक्यू